हँ कहियौ अच्छा खाद लेना यए खाद मे की सब जेना यूरिया छै पोटास छै डी ए पी छै की चाहै छी अहाँ अच्छा देखियौ खाद सबमे अखन खर्चा छै डी ए पी सब जे यऽ ओ चौदह सौ तीस चलैया यूरिया जे यऽ यूरिया जे यऽ ओ अठ्ठारह सौ चलि रहल यऽ ठीक छै आ जे छै ई डी ए पी जे यऽ आओर पोटास सब जे यए ई सब लगभग वएह लगभग हजार ग्यारह सए के आसपास चलि रहल यए ठीक छै नहि ई मार्केट के प्राइस यऽ हँ अहाँ अगर दुकाने आयब जेना मानि कऽ चलु आब कनी मनी तऽ हल्का फुल्का छूट भए जायत ठीक छै तऽ जखन लेबाके रहत अहाँकेॅं अहाँ सम्पर्क करू आबू दुकान पर तऽ कने मने भए जेतै घट बढ़ ठीक छै तऽ अहाँकेॅं जे सब चीज जरुरी यऽ जे सब लेब तऽ अहाँ ओकर एक लिस्ट बनाए कऽ अहाँ चलि आबु दुकान पर भए जेतै व्यवस्था नहि जेना देखियौ अहाँके मानि कऽ चलु या त अहाँ दवाइ तवाइ के जरूरी परत तऽ ओकरा ई सब तऽ मानि कऽ चलु एहनो छिट लेब अहाँ बट्टा लेब आ छिट लेब ठीक छै तऽ अगर दवाइ तवाइ के जरूरत परत कीटनाशक के जरूरी यऽ तऽ ओकरा छिटै के लिए एक चाही जेना पम्प सब आबै छै ओ सब भी अगर लेबै तऽ ओहोसब छै दोकान मे ओहोसब भए जाएत अहाँ के देखना यऽ हँ हूँ हूँ हूँ बोरा साढ़े चारि सौ के आसपास परत हूँ ठीक छै ओ भए जाएत अहाँ आबु दुकान पर हँ की कहलियै नहि नहि कागज तागज नहि लागै छै अहाँ बस आबु दुकान पर हँ अहाँके भए जेतै रेटो भए जेतै अहाँ हँ पहुँचाबै के छै अगर मात्रा जादा रहत तऽ पहुँचायो देब जतए कहबै अहाँके घर तक हम सकुशल दए आएब ठीक छै एतबा हम कए सकै छी ओ भाड़ा मे जे चलु कनिमनी लगबे करत अगर जादा रहत नहि अगर बहुत जादा रहत मात्रा मे आब जेना एक दू बोरा लेबै तऽ ओ हमरो ने ने पोषेतै जादा रहतै तऽ मानि कऽ चलु व्यवस्था भए जेतै तब हम पहुँचबा देब घर पर

हँ तब तब भए जाएत तब भए जाएत अगर दस बोरासँ जादा यऽ अहाँके आराम सँ भए जाएत अहाँके ठीक छै तब हम हँ तब हम अहाँके घर तक हम पहुँचबा देब हूँ हँ ठीक छै भए जेतै अहाँ आबु दुकान पर ठीक छै ठीक छै ठीके छै